बताइए

हाँ हाँ बताइए हाँ बिल्कुल है कौन सी बुक चाहिए थी आपको

इंग्लिस बोर्ड सेवेन्टी नाइन की है हिन्दी की है एट्टी टू रुपये की मैथ की ढाई सौ की नाइन्थ की भी चाहिए सोसल साइंस की भी मिल जाएगी एक सौ दस रुपये की है हाँ सभी बुक्स हैं हाँ सिरीज भी है हाँ किलो के हिसाब से कॉपी भी मिलती है हाँ तो ये हाँ तो आपको किलो के हिसाब वाली जो मिलेगी वो प्लेन ही मिलेगी और जो आपको पीस के रेट से मिलेगी वो लइने आ जाएगी लाइन वाली रहेगी हाँ इस्प्रिंग वाली भी है वो भी पीस के हिसाब से मिलती है हमारे यहाँ सब बुक मिल जाएगी एल एल बी की आप जिस चीज की बुक चाहें हमारे यहाँ सब अवलेबल है

जी बिल्कुल मिल जाएगी आपको इस्टुड शिक्षा संबंधी जितने भी चीज की आवश्यकता है हर एक चीज मिल जाएगा दस बजे दुकान खुल जाती हमारी दुकान आपके घर कहाँ है हमारा सेन्टर कई ठो चलता है इस्टेसनरी का आप अपना घर बताइए हम आपको उसके पास में बता दें वहाँ से जाके ले सकते हैं आप आजमगढ़ में किस जगह पर हाँ तो आजमगढ़ चौक के पास है तो आप सिवली नेसनल कॉलेज के पास आएँगे डिग्री कालेज डिग्री कालेज के गेट से पश्चिम साइड दस कदम आएँगे और हाँ पश्चिम साइड दस कदम आएँगे रोड के उत्तर तरफ दक्षिण तरफ हमारी दुकान है

बिल्कुल मिल जाएगी आप किसी को भेज के आप हाँ पैसा उनको दे दीजिएगा हमारे यहाँ ऑन लाइन पेमेंट नहीं होता है आप कैस पेमेंट करने के लिए आप उनको कैस दे दीजिएगा हाँ दस परसेंट हमारे यहाँ हर एक बुक पर हर एक नोटबुक पर सब पर दस दस परसेंट डिस्काउंट है कॉपीज पर भी है बस पेन पर नहीं है इस्पोर्ट की जितनी भी चीजे हैं उस पर नहीं है आप आइए सब मिल जाएगा ओके ठीक ठीक नमस्ते